हंजी हंजी हंजी हांजी हांजी

अच्छा अच्छा ते खरी कोई गल्ल निं तुस इक दवार चाढ़ी ओड़ोआं हां बिच इक हां खरी गल्ल खरी ऐ तां रोजै दी लड़ाई गै मुक्कै ते हां हां नेईं ओह् गल्ल ते ऐ कन्नै गै उस दवारे ई इक साइडै दा प्लस्तर बी निं ऐ

हां नेईं ओह् गल्ल बी स्हेई ऐ ते खरी गल्ल ऐ निं फ्ही बिच नालिये ई जगह् छुड़ी दिन्नेआं ते इक होर दवार चाढ़ी ओड़ने ते पैसे जिन्ने लग्गगे अद्धे अद्धे पाई ओड़नेआं हां ओह् गल्ल बी ठीक ऐ

हां कन्नै ओह् नेईं ऐ दिन बी भाई बरसांती दे दिन आवै दे अगड़े हून गरमियां न बरसांती दे दिन आवै दे ते दिक्खी लैन्ने आं हां हां हां कन्नै फ्ही तराई तरूई करनी ऐ बड़ा कम्म ऐ ते फ्ही हांआं हांआं अच्छा अच्छा हां ओह् गल्ल बी खरी ऐ हां कोई निं हां लेबर दिक्खी लैएओ ते फ्ही सनाई लैएओ ते समान दिक्खी लैगे फ्ही दिक्खी लैएओ निं फ्ही उस्सी उस्सी गै आक्खेओ मिस्त्री ई बी आक्खेओ ते ओह् औंदा ते फ्ही जिन्ने पैसे होङन ते भाई अद्धा अद्धा करी लैह्गे हां ते होर हां कन्नै ओह्बी गल्ल खरी ऐ भाई इक दवार चाढ़ने ई कौन औह्ग ते फ्ही बड्डा कम्म गै तुप्पदे अजकत इक्कै

हां हां ओह्बी ऐ ओह् ते आपूं गै आह्ननी पौनी ऐ हां हां ते फ्ही चढ़ाई दा बी ऐ ते फ्ही उत्थै लोक ढोंदे जां खच्चरां खुच्चरां लाई दियां लोकें अच्छा हां हां नेईं ओह् ते गल्ल खरी ऐ हां दिक्खी लैह्गी भाई फ्ही किश ते करना गै इस कंधै उप्पर इ'यां अग्गें बी इ'यां हां हां हां ओह् गल्ल खरी ऐ कोई निं फ्ही दिक्खी लैएओ तुस ते लेबर दा बी दिक्खी लैएओ ते सनाई ओड़ेओ मिगी बी बाद च

हां दिक्खी लैओ जि'यां तुसें ई खरा लगदा हां फ्ही ते कम्म होर गै

हां खरी ढोने दी जरूरत गै निं ऐ होर केह् कोई निं कोई निं ठीक ऐ हां खरी खरी